ॿ हज़ार पांच सौ छटीह टे लख उणिवीह हज़ार ॿारहं नव लख ॾह हज़ार तेरहं हिक लख पंज हज़ार छह सौ सत्रहं नव हज़ार पंद्रहं